जीअं जीअं माण्हूअ जी वॾी एज थिए थी उन में वधीक दवाउनि जो ख़र्चु लॻे थो ऐं उन खे संभालण लाइ हिक माण्हू जी ज़रूरत पए थी डॉक्टर वटि वठी वञण लाइ हिकु माण्हू जी ज़रूरत पए थी सौ माण्हू जेको बीमार आहे उहा पाण वञी नथो सघे ऐं घणनि ई माण्हुनि जे घर में कोई न आहे वठी वञणु वारो असां चाहियूं था त हाणे सरकारु असांजो कुझु इंतिज़ाम करे जेको वठी वञे डॉक्टर जल्दी वठी अचे ऐं दवाउनि जो ख़र्चु थोरो घटि हुजे खाधो घटि थो खाई सघे माण्हू उहो दवाउनि ते वधीक थो ॾेई सघे इहा सहुलियत मिलणु खपे